हमारे बनारस में हर एक त्योहार बहुत धूम धाम से मनाया जाता है जैसे कि दिवाली हो गया दिवाली में हम लोग अपने घरों को खूब अच्छे से साफ़ सफ़ाई करते हैं कलर पेंट करते हैं और उसकी अच्छे से साफ़ सफ़ाई करते हैं और दिवाली को हम अच्छे अच्छे खूब मिठाइयाँ लाते हैं और बच्चे सब लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करते हैं और रात को सब लोग अच्छे से बैठ कर पूजा करते हैं दिवाली बहुत अच्छा ते लगता है हम लोगों को और हमारे बनारस में होली भी बहुत धूम धाम से मनाया जाता है होली को हम लोग सब लोग होली को भी साफ़ सफ़ाई करते हैं और कलर अबीर से सब लोग अपना अपना खेलते हैं अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं सभी आस पास को भी पकवान देते हैं लेते हैं बहुत अच्छी अच्छी पकावन बनाकर सभी को देते हैं और हमारे बनारस में जो नवरात्री होता है नवरात्री भी बहुत धूम धाम से मनाया जाता है नवरात्री तो नौ दिन का होता है सब सभी लोग गाँव में चंदे इकट्ठा करके लछ माता दुर्गा जी का मूर्ति लाते हैं और उसको बैठाते हैं नौ दिन पूजा पाठ होता है और नाच गाना यह सब बहुत धूम धाम से होता है सब अच्छे से नवरात्री मनाते हैं और सभी लोग नवरात्री में अपना व्रत भी रखती हैं और हमारे बनारस में गंगा आरती होता है गंगा आरती बहुत महत्वपूर्ण पूजन है और हमारे बनारस में जो है कि एक होता है